मा मा खबर गारि भाराया मानसिफ्रालाय खयजन नोंसोरलाय हारसिङै ना मा लोगो दं अह हारसिंबाबोथ' गारिया बे भाराया एखेयानो ओरैनो सादस' आदस'सो होबानो जाबाय बारा माने आरो इह लाबाय थाग्राखायसो लादो र' दे दे दे नों बुरि हिसाबै इसे खम लागोन दे अह माला माला थांगन माला थांगोन माला थांगोन खयथासोयाव दे आथटाबाथ' फुङावनो हम मथा मथि जागोन दे ओंखारना थाबानो जाबाय हजोंहाय मायाव थांनांगौ पाठसालायावलाय मानो थांन' अह डाक्टरनियाव दे जागोन दे आदथायाव थांबा थिग जाहैगोन दे दसथायाव खुलिगोन्ना दे भाराया खिन्थु हादस' आरो खमबाव दे दे दे बुरि हिसाबै लासिगोन दे आरो खमखौनो ओइ साहा फानि लोंहोनांगोन एक' थाइमाव मा होनदों हटेलाव है होमबा मोजांसो बाथ्रा औ जागोन दे बेदर जालाया ना जागोन दे आया थाइमाव फाइब थांनांगोनथ' र' गारि भारा लानानै आरो थाइमाव थाङाब्ला थाइमाव मोनहैयाबा बोरै जानोसे ओरैनो डाक्टारनावल'सो लोगो लोगो जायोबाथ' फैगोन लोगो लोगो ओइ है होमबा भाराया जिथिंनो फिदिंब्ला बारा नांगोन गारि थाव खामगोन्ना

जागोन दे खाथियावनोबा आरो एक'थ' गैया दे होमबा दान्थ'सै दे दे दे दे